हाँ बोलिए हाँ ठीक है ना वही लेंगे इसमें क्या है हाँ कहियो कहियो वही लेंगे ओप्पो है विवो है बहुत सारे मोबाइल हैं तो उस में रेडमी हम क्यों लेंगे हम को विवो चाहिए वो भी बीस हज़ार के अंदर चाहिए तो आप से परचेजिंग में क्या है आपके दुकान में वो बताइए

अब विवो का सर्विस सेंटर कहाँ पर है अच्छा दूर पड़ेगा हाँ तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सर कि ये जो है अपना विवो अगर मैं लेना चाहता हूँ तो उस में क्या दिक्कत है उसका क्या सर्विस क्या है कैसा है उसके बारे में थोड़ा बताइए

अच्छा सुनिए सर ये वीवो का मोबाइल कितने तक का मेरे पास आ जाएगा रेडमी तो मेरे पास ऑलरेडी है बस हैलो हाँ सर ठीक है अभी मैं रखता हूँ लेकिन मैं आपके दुकान पर आता हूँ तो वहाँ पर हम को थोड़ा नॉलेज दीजिएगा ठीक है ओके